हम जे छै से पेशा सऽ तऽ चित्रकार नहि छी आ कि तू तकर बावजूद चित्रकारी केना हमर एकटा अभिन्न शौक अछि जे हम मरै दम तक जे छै से एहिके भूलि नहि सकैत छी आ कोनो एहन दिन नहि होइ छै जे हमरा एकरा लेल मोन नहि हुए तहन तऽ जीवनमे जे छै से लोकके बहुत तरहक काज रहै छै बहुत तरहक रोजमर्राके जे छै से अहाँके दिनचर्या होइ छै तऽ कोनो एहन अहाँके जे छै से बहुत जरूरी अति आवश्यक काज जे भऽ गेल जे चित्रकारीके अपेक्षा जे छै से अधिक महत्वपूर्ण छै ओहि समय जे छै से हम एकरा जे छै से स्थगित कऽ दै छी आ दोसर कार्यक प्रधानता दै छियै